नै आं बिबारखौ लामा लामा समायनायनि गायो उसुं सेराव बे लांगोनाफ्राव खामसालि सेरफ्राव समायनायनि गायो आं बिबारखौ

बानलु गायो मैगं गायो मुला फोयो दुन्दिया फोयो लाफा फोयो लाफा फोनानै जेवरा होयो ओमफ्राय खायो मैगं फोनानै बेदिनो जायो दुन्दिया लाफा मुला फोनोसै जेवरा दुमखननानै होनसै आरो बिनिफ्राय आरो बिदिनो सेर सेरफ्राव गायबाय बानलु बिदिनो लाफा मुला गायनानै लाबाय आरो मैगंफोरखौ सबाइ बिमा गरसि खफि दुब्लि बारियाव गायो आरो एवनानै बारिफ्राव बारि गैयाब्ला दुब्लियाव एसे एनै दुब्लिफोरखौ खावसे दोननानै गायो हालजों एवनानै बिदिनो एवबाय गायबाय फोबाय